जय झूलेलाल मां एलजी कंपनिअ जी वॉशिंग मशीन वरिती हुई त उहा हथु लॻाइण सां ई करंट पई अचे प्लस कपिड़ा बि बराबरि न पिया धोपिजनि ऐं असांखे चयूं कि पंद्रहं सोरहं कपिड़ा विझी सघंदा आहियो पर उहा ॻाल्हि बि ग़लति निकिती पंज छह सत कपिड़नि में ई मशीन फ्लो ओवरफ्लो पई थी वञे उनखा पोइ करंट बि पियो लॻे ऐं थोरो असांखे ईंअ पियो थिए की भई ईअं न ऐं स्पार्क न निकिरी अचे करंट था लॻनि पिया त असां कंहिंखे बि इहा ई सलाहु ॾींदासीं की हिन कंपनिअ जी न वठो एलजी कंपनिअ जी छो त उहो ख़राब थी निकिरे उनजा पाट्स बि जल्दी नथा मिलनि पिया त हिनजे करे तव्हां हिन कंपनिअ जी एलजी कंपनिअ जी वॉशिंग मशीन यूज़ न कॼो मां पैंजे सभिनी दोस्तनि यारनि खे एतिरी ई सलाहु ॾींदमि की भई सोच वीचारे करे ऐं शइ वठनि इलेक्ट्रोनिक सामान वठनि